छह जून ॿ हज़ार तेरहां हिकु अगस्त उणिवीह सौ सतासी नव सितंबर ॿ हज़ार सोरहां छह फरवरी ॿ हज़ार ॾह हिकु दिसंबर ॿ हज़ार हिकु